हलो हलो हाए ज्वैलर्स मूंखे न असांजे घर में मुंहिंजी धीअ जी शादी आहे मूंखे सोनू जे लाइ पुछ्णो सोनू जो हाणे घणो रेट थो हले अच्छा त हाणे मूंखे तव्हां खे ऑडर ॾियणो आहे जीअं त मंग मूंखे चूड़नि जो ऑडर ॾियणो आहे ॾह चूड़ा छह मुंडियूं ऐं गहनियूं बि खपनि त मूंखे हिननि जो ऑडर ॾियणो आहे

असांजी शादी चोॾहं अगस्त ते आहे हा उन में ॾह चूड़ा बि ठाहिराइणा आहिनि मुंडियूं बि उन जे माप जी ई ठहंदियूं पर तव्हां हर दफ़े मुनाफ़ो ॾींदा आहियो हिन दफ़े बि मुनाफ़ो ॾींदा ऐं शइ सुठी ॾींदा ऐं वेरायटी बि ॾींदव ए तव्हां जे भाउ जो बि चांदीअ जो दुकानु आहे त मूंखे हुतां पायल ऐं ॿियूं थाली चांदीअ जी चांदीअ जी गांइ ऐं तुलसी इहे बि खपनि त असां हुते बि ईंदासीं अॼु कल्ह सोना ऐं चांदियूं जी नई नई वेरायटी निकतियूं आहिनि तव्हां उन में कुझु मूंखे ॿुधाए सघंदा आहियो ऐं सोनू में जेका वेरायटी हूंदी आहे जेका बि काई नई शइ आई हुजे तव्हां वटि उहो ॿुधायो या भई काई नई हुजे त उहो चेन लॉकेट इहे बि तव्हां वटि आहिनि वेरायटी चेन जी वेरायटी लॉकेट जी मुंडियुनि जी उन में अॼु कल्ह जूं वेरायटियूं आहिनि नंढियूं डिज़ाइंस वारी मुंडियूं निकतियूं आहिनि या इहे छलनि टाइप हूंदियूं आहिनि या वॾी मुंडियूं हूंदियूं आहिनि उहे अथव तव्हां वटि ऐं ॿी काई वेरायटी हुजेव या ॿी काई नई शइ हुजेव त ॿुधायो ऐं हूअ हा त नई नई वेरायटी पेंडल वारी वेरायटी सेट में नई नई वेरायटी पेंडल वेरायटी तव्हां जो दुकानु सुबुह केॾीमहिल खुलंदो आहे ठीकु आहे त असां सुभाणे तव्हां वटि अचूं त पिया जी जी ठीकु आहे जय झूलेलाल